हालो

अय तें कांयच पळोवंक मेळना कांय आयको येना कांय ना आमकां सगळे डिस्टर्बंस टीवी पोवपाक मेळना कितें पयतले आवाज आयकतले किदें कोणा कडेन उलोवंक मेळ कांय ना सगलो बोवाळूच जाता सगलो सगलीच कडेन अय अय स्टडी करपा मेळना भुरग्यांक कांय ना सगळे येंत जावन पडला अय आयकोन तो आवाज आनी सायलंट सुद्दां दीसभर चालू सकाळीं चालू तर रातभर चालूच आसता तेंचें तें काम करपाचें जेसीबीचो आवाज येता डिगिंगाचो आवाज येता आनी हे तसलो चालूच आसता सगलो आवाज घरा घरा घरा करून अय अय तेजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जायो फाटी तेजे बद्दल मातसो बोवाळ जाल्लो बोवाळ जाल्लो म्हळ्यार बरो व्हडलो बोवाळ जालो मागीर तो बोवाळूच बंद जालो अय अय अय तें सगळे पंचायतीन एक्शन घेवपा जाय न्हू ती पंचायत कांयच एक्शनूच घेयना तेजे बद्दल म्हळ्यार पंचायतीक घातलें सगळें ऑब्जेक्शन हाडलेलें पूण पंचायती सरपंचा आयकना तलाटी आयकना कोणूच आयकना तेजे बद्दल तेणी सगळें आनी तेजे बद्दल पयशे घेवन हाल्ले आनी ते उग्गी पडल्या सगले ते कशे प्रोजेक्ट स्टार्ट करपाकूच जाय अशें म्हणटात आनी तें पोल्युशन सगळें आमी आवाज सगलो आमी खावपाचो मागीर काना डिस्टबन्स सगले रात दीस

हय पंचायती आतां परोत सांगलें मागीर तें पंचायतीन परोत सांगलें ते खंय आयकता गो तेंचे ते तें म्हणटा आमी तें आमी तेंकां आमी एनओसी दिली म्हणून मिटींग घेवन सगले पंचायती लोकांची तें एप्रुवल दिले म्हणटा पूण पंचायतीचे ऑपोजीशनां ते सांगता की आमी तेंका कांय हे अशें हें दिवन म्हण तेणी आमकां मिटींगूय घेवना म्हणटा आनी तेजे बद्दल सारकें कांय उलोवंक ना म्हणटा अशें म्हणटा ते कळ तुका आतां कोणा खोबोर आतां सद्द्या मात्सो प्रोजेक्ट स्लो आसा आतां ते लोकांनी भोवाळ केल्ले न्हू मातसो स्लो आहा प्रोजेक्ट पूण ते कितले ते म्हुणू स्लो दवरतले मागीर ते परत स्टाट करतलेच न्हू इतले पयशे घातलेले प्रोजेक्टा तें प्रोपर्टी लँड लँड डिलराक सगलो प्रोब्लम आहा न्हू तेंगे तो तेंका जायत न्हू तें करपाक हय तेणी तें करपा जाय न्हू ते आतां ते आतां किदें करता मू जाण कोण आतां ते कोर्टांक घातल्या तेणी आतां ओपोजीशनान हय तो पयशे ना लोक आतां ते किदें करता हे आतां ते सरपंच ग्रामसेवक हे तलाटी बिलाटी कितें करता तें पळोवपाचे आतां तेणी ती एनओसी दिल्ली न्हू बाकी थोडे पंच आहा तेणी मिक्स जावंन्हू दोगायनीच तेजे बद्दल आतां पोवपाक किद जात् तें हो हय हय चल बरें दवर